आमचो धर्म आमकां शिकयता ल्हान भुरग्यांक बरें भशेन आमचे देवाचे सांगपाचे आणीक देवान सांगलेले सगळे गट रामाच्यो काणयो आमचे गिताचे गितेच्यो काणयो रामायणाच्यो काणयो हे सगळें आमी भुरग्यां भुरग्यांक शिकोवपा पडटा हें आमकां शिकयात अशें म्हणून आमकां धर्मा सांगलां आमच्या धर्माची आनी एक गोश्ट आहा ती म्हणल्यार आमचे गोरवांक माजरांक सगळ्यांक ती काकूट करून तेंचे शेवा करपाक ते खंय तरी आसत्यार अशे भडकता आसल्यार तेंकां खावपाक घालपाचें तेंकां तेंकां तेंकां धुवपाचें अशें काम करपाचें आमचें आमकां धर्म आमकां शिकयता तसोच आमचे अशे धर्माक अशें सांगलां की सगळ्यांचीच काकूट करता आसतना मनीस पळोवपाक जाय आणी काड कोंण तुका काड भायर पय काड बाय काड बाय काड पोन जाय आसतलो